ہیلو جی بتائیے ہاں جی بتائیے

جی جی بالکل ہمارے یہاں ٹی شرٹ مل جائے گی آپ کو آپ کو جینس مل جائے گی آپ کو شرٹ مل جائے گی اور مختلف کمپنیوں کے ٹی شرٹ اور شرٹ ہیں ہمارے یہاں بتائیے جیسی چاہیں گے آپ کو ویسی مل جائے گی جی آپ کس کمپنی کی چاہتے ہیں جی جی ہمارے یہاں ان تمام کمپنیوں کی ٹی شرٹس پائی جاتی ہیں ہاں ہاں دیکھیے یو ایس پولو چونکہ ایک برانڈ ہے اور اس کمپنی اس کمپنی کی ٹی شرٹ جو ہے بڑی بڑی سیلیبریٹی استعمال کرتی ہیں تو اس کمپنی کی اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آپ کو یہ ایک ہزار تک کی مل جائے گی جی جی جی جی بالکل ہے آپ آپ جو ہے اگر آئیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہمارے یہاں کئی طرح کے پینٹس ہیں کئی قسم کے پینٹس ہیں آپ جو ہے ان کو مختلف اوقات میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے شادی بیا کے موقے پر آپ پہننا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پرینٹس ہیں آپ جو ہے عام عام روز روزمرہ کی زندگی میں پہ پہننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہیں اور ٹی شرٹ ٹی شرٹ دیکھیے ٹی شرٹ ہمارے یہاں بہت خوبصورت خوبصورت ٹی شرٹ آئی ہوئی ہیں پلین ٹی شرٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف رنگوں کی ٹی شرٹیں ہیں آپ جو جو چاہیں آپ کو مل سکتی ہے جی پوچھیے آپ کچھ پوچھنا چاہ جی جی جی بالکل ہے ہمارے یہاں آپ اگر آئیں تو ہم آپ کو فل ٹی شرٹ بھی دے سکتے ہیں شرٹ بھی دے سکتے ہیں فل ایسیی شرٹ دیں گے جو آپ جو ہے کمپنیز میں بھی جاب کے وقت پہن کر جا سکتے ہیں آفس میں اپنے جاب میں پہن کے جا سکتے ہیں اور ایسے پینٹس بھی ہمارے پاس ہیں جو دونوں طرح کے لگتے ہیں یعنی کہ وہ فارمل میں بھی ہو جائیں گے اور آپ اور اس کو جو ہے اس طریقے سے بھی پہن سکتے ہیں تو وہ دونوں کام آپ کو دے دیں گے جی دیکھیے جہاں تک اس کی رقم کی بات ہے تو ہم جو ہے خود اس کو ہم خرید کے لاتے ہیں تو اس کو جو ہے بہت ہائی پرائس میں ہمیں بھی ملتی ہے تو ہم آپ کو کیسے اتنے کم دام میں دے پائیں گے اس کی جو اصل قیمت ہے نا چونکہ یہ جو ہے ایک برانڈ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپنی جو ہے بڑی بڑی سیل سیلیبریٹی اس کمپنی کی ٹی شرٹ ٹی شرٹ استعمال کرتے ہیں جیسے دیکھیے آپ رونالڈو ہے اور وراٹ کوہلی ہے یہ سارے لوگ جو ہے اس اس کمپنی کی ٹی شرٹ کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے شاہ رخ خان جو ہمارے یہاں جو برانڈس پائی جاتی ہیں جینس اور اس کی پینٹس کی وہ شاہ رخ خان استعمال کرتے ہیں جی جی جی بالکل ارے بھائی تو جو جو شاہ رخ خان پہنے گا تو اس کی تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرائز تو ہائی ہوگی ہی ہمارے یہاں عام عام بھائی دیکھیے ہم جو ہے برانڈ رکھتے ہیں ہمارے یہاں آپ جو جو سامان لے کر جائیں گے جو بھی ٹی شرٹ لے جائیں گے اور جو بھی جینس لے جائیں گے اس میں کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ جیسے چاہیں ویسے دھلیں اس کو اس کا رنگ نہیں جائے گا اور وہ جو ہے آپ جو ہے جتنے دن پہنیں گے اس کے بعد بھی وہ آپ کو نٮٔی ہی لگے گی پرانی نہیں لگے گی اس کا رنگ نہیں جائے گا سمجھ رہے ہیں دیکھیے ہماری شاپ تو اگر آپ سیدھے آئیں گے تو دائیں جانب بے اور اگر پیچھے سے آئیں گے تو بائیں جانب ہے دیکھیے ہماری شاپ صبح دس بجے کھل جاتی ہے اور رات میں دس بجے بند ہو جاتی ہے دیکھیے میں میں میں دیکھیے دن بھر چونکہ میں ایک بزنس مین آدمی ہوں اور مجھے اور بھی بزنس دیکھنے ہوتے ہیں ایک بزنس نہیں ہے میرا تو یہ میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو میں دن بھر یہاں پہ رہتا نہیں ہوں میرے کچھ ورکرس ہیں جو آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے وہ آپ کو وہ چیزیں دیں گے جو آپ کو چاہیے اوکے اوکے بالکل آئیے بالکل بھائی ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے